जीअं त मां हाणे हिक कुर्ती घुराई ऑनलाइन तां ई घुराई पर कीअं माना हिकदम बेकार कुर्ती निकती न कपड़ो सुठो न सिलाई सुठी ऐं हिकु दफ़ो माना हिकु दफ़े धोइण में ई सॼी कुर्ती इएं ख़राब थी वेई भई ॿिए दफ़े पाइण लाइक़ु ई न रही मां त हाणे सोचींदमि भई ॿिए दफ़े ऑनलाइन इएं कुर्ती घुरायां ई न छो त हिकदम सिलाई हिकदम खुली वेई उन खां पोइ न फिटिंग कुर्तीअ जी न कलर सुठो हिकदम माना पहिरियों दफ़ो धोइण सां ई कीअं फेड थी वेई सॼी हेॾा पैसा बि विञाया ऐं उन खां पोइ कंहिं न कम जी रही हिकु दफ़ो धोइण खां पोइ ऐं इन खां तंहिं खां त मां चाहींदमि भई हाणे ॿिए भई किथां हाणे ॾिसी करे साम्हूं परचेस कजे पर हीअं करे बिल्कुल बि न वठिजे कुर्तियूं ऑनलाइन ॾिसी करे मां वरिती त सही भई जाम वणी ऑनलाइन ते पर जेॾी महिल आई पाइण खां पोइ बिल्कुल बेकार निकती ऐं हाणे त मां सोचींदमि मां बिल्कुल घुरायां ई न इएं कुर्ती